हमारे इधर साँप जो है सो लगभग चार पाँच प्रजाति का पाया जाता है जिसमें अधिक विषैला वाले साँप जो है जो अधसर कोबरा जिसको लोग कहते हैं और उसको काटने के बाद अधिक विष लगता है और उसका माने झाड़ फूँक से निदान नहीं है उसको तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले जाएँ और डॉक्टर के यहाँ ले जाने के बाद उसका इलाज करावें झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं रहें उसमें अधिक विष पाया जाता है कोबरा में ब्लैक कोबरा और हमारे इधर साँप का तीन चार पाँच प्रजाति है जिसमें कुछ साँप ऐसा है जो काटने से उसका विष तो नहीं लगता है लेकिन उसका जो है धीरे धीरे मांस सड़ने का प्रक्रिया जो है जब कुछ दिन बीत गया तो मांस सड़ना चालू हो जाएगा और सड़ते सड़ते पूरा शरीर का मांस सड़ जाएगा और कुछ साँप जैसे कि हम लोग के ठेठी में यहाँ बोला जाता है हरहरा तो उ जल्दी काटता नहीं उसपे अगर पैर भी रख दिया जाए तो वो जल्दी काटता नहीं है और और साँप सब जो है उ सब काट लेता है उसका उसमें सबसे ज़्यादा अधिक विष जो है वो अधसर और वो ब्लेक कोबरा जो जिसको कहते हैं उसमें सबसे अधिक विष पाया जाता है उसका झाड़ फूँक के चक्कर में गाँव में लोग रह रह जाते हैं उसके वजह से ऐसा होता है जो यानी कि आदमी का मृत्यु भी निश्चित है और जो शिक्षित समझदार व्यक्ति होते हैं वो तुरंत जहाँ पे काटा उससे लगभग एक फीट ऊपर जाके उसको किसी चीज़ से बांध देते हैं यानी कि उसका विष फैले नहीं वहीं तक स्थगित रहा रहे जब तक डॉक्टर के उपचार में नहीं जाया जाए और डॉक्टर के उपचार में जाने के बाद उसको जो है वो बांधा हुआ जिस चीज़ से होता है रस्सी हो या मुलायम कपड़ा हो उस कपड़ा को बांधा हुआ कपड़ा को डॉक्टर के यहाँ ले जाने के बाद उसको खोलके और उसके बाद डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट को चालू करते हैं और उसका सफल इलाज होने के बाद लोग बच जाता है और उसका जो है गाँव में झाड़ फूँक के माने वहम में रहने के बाद आदमी का मृत्यु निश्चित है तो कहने का मतलब है चार पाँच प्रजाति का साँप है जिसमें हरहारा हुआ गेहुँअन हुआ अधसर हुआ सकरा हुआ करैत हुआ यही सब प्रजाति यहाँ पे साँप का है और उसमें अधिक विष लगने वाला वही अधसर और ब्लैक कोबरा है जो कोबरा का संख्या मेरे यहाँ बहुत कम है लेकिन अधसर का संख्या है अदसर का संख्या है जो उसका वो का मिले नहीं लेकिन अगर मिल जाए तो काटने के बाद अगर सही सही अगर सुझाव नहीं हो तो आदमी का मृत्यु निश्चित है इसलिए झाड़ फूँक के वहम में नहीं रहें उसको तुरंत एक घंटा के अंदर अंदर किसी अच्छे अस्पताल में डॉक्टर के यहाँ उनको ले जाया जाए जो उसका सही उपचार हो और व्यक्ति का जान बच जाए और कुछ साँप ऐसा होता है जो अगर उसपे लात भी रखा जाए तो काटता उटता नहीं है जैसे कि झाड़ उड़ मारके निकल जाता है तो उसमें वही होता है जो मांस जब वो ज़्यादा पुराना हो तो मांस सड़ने का प्रक्रिया होता है जो कुछ दिनों के बाद उसका लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाता है और कुछ साँप होता है जो घर में भी पाया जाता है जैसे की फूस फास का घर हुआ तो उस घर में आपको मिल जाएगा उसमें भी अपना सावधानियाँ बरतना पड़ता है नहीं बरतने के बाद ओ भी साँप काटने के बाद जो है सो उसका भी विष अधिक है लेकिन उसका आम घर का जो ट्रीटमेंट होता है जो झाड़ फूँक होता है उसमें अधिकतर लोग बच जाते हैं तो यही सब साँप का प्रजाति है और